हलो सर नमस्कार सर मुझे बन प्लस का फ़ोन चाहिए था जी हाँ सर जी तो जी हाँ जी हाँ सर मुझे क्वालटी एक नंबर चाहिए केमरा बढ़िया हो बैटरी बीस पच्चीस हजार तक का क्वालटी एक नंबर हो उसमें केमरा मेगा मेगा फ़िक्सल बढ़िया हो जूम वगैरह और ये क्या कहते हैं उसकी बैटरी पिकअप ठीक ठाक रहे और हाँ सर हेंग ना मारे आजकल के फ़ोन आ रहे हैं वो हेंग बहुत जल्दी मारते हैं जी तो उसकी क्या ए एम आई किस्त बन सकती है क्या फाइनैन्स हो सकता है

हाँ सर जैसे पच्चीस जी जी जैसे पच्चीस हजार का हाँ तो मैं पाँच हजार जमा कर दूँगा बाकी की मैं किस्तें मान लूँगा तो कितनी किस्त बनेगी दो हजार के आस पास बन जाएगी ना

सर वरेंटी आएगी गरेंटी क्या आएगा कितने एक साल की अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है सर तो मैं जब बाजार आऊँगा तो मैं आपकी दुकान पे आऊँगा आपकी दुकान का नाम क्या है जी जी जी जी जी सर ठीक है सर मैं आऊँगा बाजार में तो आपके इधर दुकान पे आऊँगा तो आप मुझे वन प्लस का फ़ोन बता दीजिएगा जी सर ओके जी सर ओके